कहाँ से बोल रहे हैं

ठीक हम लोग भी वा अथि छठ पूजा करते हैं दिवाली मानते हैं होली मनाते हैं ये सब सब पूजा मना के हम लोग भी वाले बच्चे के लिए करके सब मनाते हैं अच्छा लगता है सब पूजा पाठ हम भी हम लोग भी करते हैं हाँ वैशाली जिला के है हम दरभंगा जिला के अच्छा ठीक है तो तो बहुत बहुत पूजा पाठ होता है तो राम भगवान के पूजा होता है